बाजाराव दखना बायदोंमोन आङो जि मोजांखा ओमफ्राय गोबावैनो गानजाबाय आरो दाम गोसाथार बेयो ओमफ्राय आगर गुबैनि दासिमबो गानबाय थायो आङो गोबावैनो गानजाबाय गानजानायालाय दासिमबो गानबाय थायो बेनिखायनो दामालाय गोसाथारमोन आरो